آپ دہلی کا دورہ کر رہے ہیں اور کچھ یادگار دلچسپ اور ایڈونچر سے بھرپور تفریح سرگرمیاں آزمانہ چاہتے ہیں تو یہاں کی زبردست آپسنس موجود ہیں جو آپ کے سفر کو خاص بنا سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں فلے بوائے ائیر سفاری کی جو دہلی کے قریب ایک زبردست تجربہ اور یہاں آپ پیرا اوپیرا موٹرنگ کے ذریعے ہوا میں اڑتے ہیں اور زمین کو پرندوں کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ ایک لاجواب ایڈونچر ہوتا ہے خاص طور پر فجر یا غروب آفتاب کے وقت پھر ہے وال کلائمبنگ جو ان لوگوں کے لیے ہے جو جسمانی چیلنج پسند کرتے ہیں دہلی میں کئی انڈور اور آؤٹڈور راک کلائب کلائمبنگ سینٹرس موجود ہیں جہاں آپ اپنی برداشت اور طاقت کو آزما سکتے ہیں اگر آپ کو گروپ میں کھیلنا اچھا لگتا ہے تو پینٹ بال ایک شاندار آپسن ہے یہ ایک ٹیم گیم ہے جس میں آپ فرضی جنگ لڑتے ہیں رنگین گولیاں چلاتے ہیں اور بہت ساری تفریح کرتے ہیں مزید یہ کہ دہلی کے قریب کئی خوبصورت مقامات پر ٹریننگ اور کیمپیننگ کے مواقع بھی ہیں جیسے اراولی پہاڑوں کے قریب رات کو ستاروں کے نیچے کیمپ لگانا اور قدرت کے قریب وقت گزارنا واقعی دل کو سکون دیتا ہے